जी हाँ पर्यटक यहाँ दर्शनीय अस्थल देखने के लिए आते हैं हमारे इधर पर हमारे हमारे इधर पर थोड़ी दूर पर मढ़ई अस्थल है जहाँ पर आते हैं लोग दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए वहाँ पर चिड़ियाँघर है चीता शेर एवं सभी प्रकार के जीव वहाँ पर देखने को मिलते हैं वहाँ पर रेस्टोरेन्ट भी है वहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए वहाँ पर एक पूल भी है जिसमें पूल भी है उसमें पानी भरा रहता है वहाँ पर एक बड़ी सी नदी है वहाँ पर सब देखने के लिए जाते हैं और हमारे इधर पर पचमढ़ी धार्मिक अस्थल है जहाँ पर जहाँ पर बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं पचमढ़ी घूमने के लिए वहाँ पर अनेक धार्मिक अस्थल हैं जैसे कि ऊँचे चौड़े और वहाँ पर शंकर जी का मन्दिर है बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर सभी लोग जाते हैं अनेक अन अनेक धार्मिक अस्थल हैं वहाँ पर उधर पर पर्यटन अस्थल भी है वहाँ पर पहाड़ी इलाका भी है उधर पर अनेक चट्टानें मिलती हैं खाई हैं घूम खाई हैं वहाँ पर अनेक अनेक खाई हैं वहाँ पर और उधर पर घूमने के लिए अनेक जगह हैं पार्क भी हैं वहाँ पर बड़े बड़े पार्क भी हैं तथा वहाँ पर घूमने के लिए अनेक जगह हैं उधर पर धार्मिक अस्थल है जैसे कि शंकर जी का मन्दिर है वहाँ पर जटाशंकर जी भी हैं वहाँ पर तथा ऊँचे चौड़े पर मन्दिर पर जाते हैं वहाँ पर शंकर जी की गुफ़ा है वहाँ पर सभी धार्मिक अस्थल हैं वहाँ पर तथा वहाँ पर सर्दियों में बहुत ही सर्दी पड़ती है क्योंकि वहाँ पर ठण्डा अस्थान है वहाँ पर गर्मियों में भी ठण्डा ही अस्थान रहता है क्योंकि उधर पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है गर्मी नहीं रहती उधर पर